हेलौ बोलल जाय हॅं हमरा गाछ लेबै के छै कोन कोन चीज के पेड़ छै आमके पेड़ के कैसे दाम है कोन आम छै कोन मालदा के रेट कैसे है हय बड़ा पेड़ होइ छै कि छोटा पेड़ होइ छै फल आ खूब फड़ै छै ने डारि पात दै छै ने पेड़ खूब लम्बा होइ छै हय ने अच्छा पेड़ आम फड़ै छै ने फड़ै छै कि खूब जादा फड़ै छै कि एगो दूगो कम्मे तऽ लेबै कि नहि तऽ बात कैसे करै छी नर्सरी मे कैसे एलीहँ लेबै चाही की आ की सब पाँचगो मोलदो लेबै पाँचगो मालदा कऽ पेड़ लबै पाँचगो आ चारिगो क्रिसनभोग के किसनभोग किसनभोग केतना पेड़ हो जेतै

ई खट्टा रहै छै कि मीठा रहै छै ओहिमे कतेक किसनभोग कते खट्टो निकलि जाइ छै अपने खइले छी कि नहि ओहि पेड़ पर के आम नर्सरी मे तऽ छोटे छोटे पेड़ फड़ै लगै छै